जोधपुर जिले में ऐसी बहुत सी स्थानीय बहुत सी ऐसी नीतियाँ जिन्होंने युवाओं को बहुत प्रोत्साहित किया है यहाँ के विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित किया है यहाँ की नीति में भी बदलाव किया है तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ के विद्यार्थियों के लिए अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने बजट दो हज़ार तेईस चौबीस में ये घोषणा की है कि यहाँ के विद्यार्थियों को भारत के प्रत्येक कोने में लेके जाएंगी और वहाँ की संस्कृति से दिखाएंगे वहाँ की रहन सहन का बताएंगे तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये नीति राजस्थान सरकार की बहुत कारगर साबित होंगी क्योंकि यहाँ के विद्यार्थी जब जोधपुर के विद्यार्थी यहाँ आए अब तो जाएंगे राजस्थान के विद्यार्थी बाहर जाएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे बहुत कुछ उन्हें देखने को मिलेगा तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि दस हज़ार विद्यार्थी राज़ जोधपुर से जाएंगे और बाढ़ कोई गोर्मेंट की तरफ़ से होगी प्रत्येक राज्य में घूमना होगा ये घोषणा दो हज़ार तेईस चौबिस में राजस्थान ने की है इसके साथ ही और भी बहुत सी नीतियाँ हैं जिन्होंने बहुत से चेंज किये हैं जैसे कि देख सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत से गोरमेंट हॉस्पिटल में राजस्थान सरकार ने बहुत से अच्छे कदम उठाए हैं जिसमें ने ये जिसमें से ये है कि बीमा योजना स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें दस पच्चीस लाख तक का बीमा दिया जाता है तो ये मैं कह सकता हूँ इसके माध्यम से बहुत से ऐसे गरीब परिवार होंगे जो बहुत बड़ी फायदे में होंगे तो ऐसे बहुत सी बड़ी और बहुत सी योजनाएं हैं जिन्होंने राजस्थान के आगे बढ़ाने में बहुत समर्थन दिया है इसमें एक और योजना में बताना चाहूँगा दुर्घटना बीमा योजना जिससे ये नीति एक ऐसी नीति है जिसमें कि दुर्घटना हो जाने पर उसको एक बीमा दिया जाता है इसके तहत